हमरा आओर गाममे भाइ ने दूरेसे बड़ बुजुर्ग देखिके पहचान जाइ छथिन कि ई देसला गाइ हइ हुनका आनलक बान्हलक तब देखलक तबिअत उबिअत ठीक ठाक हइ कि नहि गाइके नहि ठीक रहल तऽ चिकित्सक बोलेलखिन गामके दवाइ देलखिन अथी कएलखिन सुइआ तुइआ सबचीज करिके देखि लै छथिन भै गेलै बड़ बुजुर्ग जे छथिन भाइ हुनकर अनुभव रहै छै हमरा आओर गाम पहिलहिसे ओ ओतना अथी करि चुकलखिन हेँ हुनर गाइके बतै देथुन कि होलै नहि होलै ओ पहिलहि बतै देथुन तकरबाद गेल ब्लॉक गेल नम्बर लगेलक डाकटर रहै छथिन वहाँ पुरजी लिखलक जे समस्या छै गाइके ओ बतै देलक दवाइ देलक आरामसे पुरजी डाकटर रहै छै विशेष तऽ आरामसे जाइ सबचीज बातचीत कएलक दवाइ उवाइ दै देलक लेलक आओर हुनका स्वच्छ रखै खातिर भाइने बहुत देखभाल करै पड़ै छै सेवा सत्कार जे होइ छै एकदम करल रहू भिड़ल रहू घास आनहो कुट्टी करहो पानी दहो घट्ठा मिलाहो आरामसे ओकरा देखभाल भाइ करै पड़ै छै खाना उना कोइ कमी नहि अगर जे तनिओ किछु बरसात आइ गेलऽ गरमी आइ गेलऽ आब गरमी आओरमे देखबे करै छहो आब यहाँ गाम छिकै ओतना अथी नहि रहै छै बेबस्था तऽ फसिल उसिल तनिक अथी होइ छै तऽ किसानके पते छऽ समस्या कि छिकै कनि घास भुस्सामे कम उपजलै अथी होलै ओ खाना ताना पड़लै तऽ ओ किसान उसान जे छिकै से ओ पते छिकऽ भुस्सा कम भेलै इएह भै गेलै तऽ घाटा उटा लागि